आदिवासीक व्यवसाय अछि जे ओकर मुख्य व्यवसाय अछि जे कृषि कृषिपर जादातर ओ निवास करय छथि आओर ओ आदिवासी लोग जादा मेहनती होइ छै ओकरा व्यवसायमे खेती बाड़ी करयमे सबसँ आगे रहय छै पुरुषके अपेक्षा महिला जादा खेतीबाड़ी आओर ओकर व्यवसायमे बहुत कलाकारी छै ओ शिकार करना पालन खेती करना बच्चे को देखरेख करना ई सब जो है हुनका मुख है गीत आओर आदिवासी लोक सभके यही एक मुख्य व्यवसाय है जादातर ओ कृषिपर ही निर्भर रहत निर्भर अछि अहाँ